मूंखे सिलाईअ में ॾाढी रूची आहे मां सिलाई इन करे सिखियसि त हिकिड़े भेरे मां सिलाई कराइणु वई हुअसि टेलर खां तो हुन ड्रैस टाइम ते न ॾिनी जंहिंंमां मां ॾाढी परेशान थी वियमि दिकत पई थिए मूंखे हिक घर जे फंक्शन ते उहा ड्रैस पाइणी हुई त मां पाए न सघियमि इन खां पोइ मां सोचियमि तंहिंखां त मां पाण सिलाई सिखां त मूंखे ॿिए जो मोथाजु न थियणो पए त तॾहिं खां मां पाण सिलाई सिखियमि हाणे मां पाण सभ ड्रैसूं सिबंदी आहियां पाण सभु पंहिंजे लाइ ॿिए जे लाइ जंहिंखे बि ठाहे ॾियणी हुजे पाण कंदी आहियां घणनि ई क़िस्मनि जूं ड्रैसूं ठाहींदी आहियां मां जीअं त गाउन थियो प्लाज़ोस थिया कुर्तियूं थियूं सलवारूं थियूं शर्टू थियूं बाबा सूट थियो सभिनिन क़िस्मनि जा मां अलॻि अलॻि ड्रैसूं ठाहींदी आहियांं मां पाण ईअं ठाहींदी आहियां त जीअं ॿाहिरां न सिबाणी पए बचति थिए उहा प्लस ॿियनि जूं बि सिबंदी आहियां त जीअं उहा घर में कमाई थिए सभिनीनि जी सिबी कमाईअ जो रस्तो जीअं निकिरे उन कमाईअ मां घर में जीअं मदद थिए इहो असांजो हिकिड़ो अर्निंग जो हिकिड़ो तरीक़ो निकिरे इन करे मां सिलाई सिखणु चालू कई इन में हिकिड़ो ॾाढो ई सुठो सिस्टम हूंदो आहे जीअं त असांखे अगरि सिलाई मिले थी त असांखे पहिरों हुनजी माप वठी माप सॼी नोट करे उन माप ते पहिरों त कटिंग कॿी आहे कटिंग करे पोइ उनखे सिलाई कई वेंदी आहे सिलाई करण खां पोइ सॼी ड्रैस तयारु थींदी आहे जंहिंमें त घणई माण्हू पंहिंजो पैटन ॿुधाए वेंदा आहिनि असांखे अॻियां पैटन खपे की पुठियां पैटन खपे घणनि खे ॿाऊं खपनि त किनि खे बिना बाउनि जे कुर्तो खपे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा तरीक़ा थींदा आहिनि अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी ड्रेस थींदी आहे कंहिंखे शॉर्ट खपंदी आहे त कंहिंखे वॾी खपंदी आहे कंहिंखे नंढी खपंदी आहे त कंहिंखे कीअं खपंदी आहे उन क़िस्म सां असां ठाहींदा आहियूं मूंखे इन करे ॾाढी सिलाआ में रूची आहे त उहो ॾाढी सुठी ऐं घटि टाइम खणंदड़ आहे जंहिंमें असां पंहिंजे पसंदि जो पैटन ठाहे सघंदा आहियूं पाण पंहिंजे पसंदि सां कलड़ चूज़ करे पंहिंजे कस्टमाइज़ करे असां ठाहे सघंदा आहियूं हुनखे सिलाईअ में इन करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मां जाम इन रूचीअ मां ख़ुशि आहियां